एकवीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ पंजहठ ॿावीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ छावंजाह उणिटीह जुलाई उणिवीह सौ एकानवे ॿ जुलाई उणिवीह सौ छहासी यारहं जुलाई उणिवीह सौ टियासी